जों सेम्फुखौ बयबो मिन्थियो सेम्फुआ जाय केमिखोल्सफोरजों बानाय जानाय बुस्थु गुबुन गुबुन बिथिंफोरजों ज'थायनानै खालाम जानाय बुस्थु बे बुस्थुफोरखौ जों जोंंनि सानफ्रोमबो नांगौआव जोंनि सानफ्रोमबो दुगैनाय खर' लोबनायाव जों बाहायो बे बुस्थुखौ जोंनि देहायाव जोङो जोंनि खर'आव जों बाहायनाया मोनसे जोंनि देहानि थाखाय जोंनि खर'नि थाखाय बे मोनसे बिजानुफोर जेरै जोंनि देहायावहाय गुबुन गुबुन बिथिंनि जोंनियाव जोंनि जोंनि देहाफोराव मोनसे गाज्रि गोहोमखौ खोख्लैयो जों बे बुस्थुखौ दिनै जों बाहायनायखौ नुनो मोनो दा आंबो गुबुन गुबुन दखानफोरनिफ्राय बे बुस्थुखौ बायनानै लाबोदोंमोन नाथाय बे सेम्फुआ जोंनि ख'रनि थाखाय जोंनि खानायनि थाखाय बे मोनसे खहा गोनां बुस्थुसो जोङो बेखौ मिथिंगायारि जों बुस्थुयै जों बाहायनाया जोंनि थाखाय मोजां जाय बुस्थुफोरखौ मिथिंगायारि बुस्थुफोरजों दाजानाय जोंनि खर'नि थाखाय जोंनि देहानि थाखाय जोंनि जानाय लोंनायफ्राव जेरै जों माखासे मोजां बुस्थुफोरखौ जों बाहायो बेबायदिनो बे सेम्फुखौबो जोङो मोजां

बुस्थुखौ जों बिजिरनानै नायनानै जों बाहायनाया गोनां जाय सेम्फुफ्रा जों दा नायोब्ला जों नुनो मोनो गुबुन गुबुन बिथिंफोराव जाय मानसिफ्रा खानायाव बाहायनानै खानायफोराव गोबां खहा जानायखौ जों नुनो मोनो जाय सेम्फुनि गेजेरजों खानायफ्रा गुबुन गुबुन बिथिंनि गेजेरजों खानायफ्रा मानसिफोरनि खानायफ्रा दा गाज्रि जालांनो हमबाय सोरनिबा खानायफ्रा गुनाय आरो खानायाव गुबुन गुबुन खर'आव गुबुन गुबुन बेरामफोर सननाय बेबायदि जानायफोरखौ जों नुनो मोनो दा बेनि थाखायनो बे सेम्फुआ जोंनि देहानि थाखाय मोनसे मोजां बुस्थु नङा बेनिखायनो जोङो बेखौ बाहायनायाव जोंनि देहानि थाखाय खम खालामनाया गोनां हानायमानि खम खालामनाया गोनां जाय सेम्फुफोरनि सेम्फुफ्रा जोंनि देहानि थाखाय मोजां जों बेफोरखौ नायनानै जोङो बिजिरनानै जों बाहायनाया गोनां जाय सेम्फुफ्रा जोंनि देहानि थाखाय गाज्रि जों बेफोरखौ बाहायैया जोंनि देहानि थाखाय बियो मोजां जागोन दा आंनि बे सेम्फुनि सायाव बिजिरनानै बुंनाय नोंथांमोननिसिम फोरमायनाया बेनो जेन' जाय सेम्फुफ्रा जोंनि देहायाव गाज्रि गोहोम खोख्लैया जोंनि देहायाव मोजां गोहोम खोख्लैयो जों बेखौ बाहायनाया जोङो गोनां